ارے ڈرائیور صاحب یہ آپ مجھے کس راستے سے لے کر آ گیے ہیں جس پر ٹریفک ہی ٹریفک ہے ارے مجھے اپنے وقت پر پہنچنا ہے جس جگہ کا میں نے آپ کو بتایا ہے وہاں پر میرا کوئی انتظار کر رہا ہے نہیں نہیں آپ چیک کریئے اپنے میپ پر چیک کریئے کیا اس کے علاوہ کوئی اور راستہ ہے جو اس سے تیز ہے جہاں میں اپنے وقت پر پہنچ سکوں نہیں نہیں مجھے بہت ضروری کام ہے جس کی وجہ سے میں نکلا ہوں اور مجھے وقت پر پہنچنا بہت زیادہ ضروری ہے جی چیک کریئے